असांजे जूनागढ़ में घुमण जा जॻहियूं त ॾाढी सुठियूं सुठियूं आहिनि पर असांजे जूनागढ़ में गिरनार जेको आहे हू असांजे जूनागढ़ जो नकु आहे इन जहिड़ो कोई ॿियो कोई स्थल ई काने को ऐं पहिरीं असां जीअं वेंदा हुआसीं नव हज़ार नव सौ नवानवें ॾाका चढ़ंदा हुआसीं पोइ थकी पवंदा हुआसीं ऐं हाणे त डोलियूं अची वियूं आहिनि अम्बा जी ताईं डोलीअ में वेंदा आहियूं ऐं पोइ उते वञी डोलीअ में वञी ऐं रोटियूं पाणी सभु गॾु खणी वेंदा आहियूं ऐं सभु फैमिली गॾु वेही करे गॾु वेही करे सभु खाईंदा आहियूं ऐं घुमंदा आहियूं ऐं हुते फ़ोटा बि सुठा सुठा कढंदा आहियूं असांखे ॾाढी मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿियो असांजे उते उपरकोट बि ॾाढो ॾिसण लाइ लाइक़ु आहे जीअं कर उपरकोट हिकु किलो आहे हुते बि सीन सिनरी सुठा ईंदा आहिनि ऐं उते बि ॾाढी मज़ा ईंदी पयी आहे वेंदा आहियूं घुमण त असांखे घुमणु फ़िरणु ॾाढो वणंदो आहे ऐं ॿियो म्यूजियम आहे त म्यूजियम में सॼी पाण खे वैज्ञानिक वैज्ञानिक जेको बि थी आहे हू सभु म्यूजियम ॾिसण सां सभु ख़बर पई वेंदी आहे के पहिरीं वैज्ञानिक छा छा कंदा हुआ जीअं अरीसे में वेंदा आहियूं अरीसे में वेंदा नंढा वॾा फ़ोटा ॾिसणु ईंदा आहिनि ऐं ऐं ॿियो उन में कई तरह जूं आहिनि उहा ॾाढी मज़ा पयी ईंदी आहे ॾिसण जी इहा म्यूजियम बि असांजे जूनागढ़ में ॾाढो सुठो आहे